میں اس بات کو یقین بنانے کے لیے بہت سی چیزیں کرتا ہوں کہ بچے نئے نئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو صاف ستھرا ماحول ملے جیسے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح نہلایا جائے ان کے آزو بازو کوئی بیمار نا بیمار لوگ نہ آئیں اس کو صاف ستھرا ماحول ملے جیسے ہی وہ پاخانہ کرے اسے صاف پانی سے اور گرم پانی سے دھو لے اور بچے کا کپڑا گرم پانی سے دھوئے ہمیشہ اس کو بوائل کیا ہوا پانی پلائے اور جیسے شہد چٹائے کھجور کھلائے زیادہ تر باہر کی چیز باہر کی چیزیں اس کے سامنے نہ لائے اور جتنا ہو سکے اتنا اس کو دھوپ میں بیٹھائے گھر میں صفائی رکھے اور لوگوں کو بولے کہ صاف ستھرا بن کے اس کے سامنے جائیں